ॾह अप्रेल ॿ हज़ार यारहं मई ॿ हज़ार हिकु ॿारहं जून ॿ हज़ार ॿिए तेरहं जुलाई ॿ हज़ार चारि पंद्रहं पंद्रहं ओगस्त ॿ हज़ार सत